وعلیکم سلام

ہمارے گاؤں کے بارے میں جاننا ہے آپ کو کیا جاننا ہے کیا جانکاری لینی ہے ہمارا گاؤں بہت اچھا ہے جہاں پہ ہندو مسلم سبھی مل کر رہتے ہیں اچھی طرح رہتے ہیں ہم سب ہمارے گاؤں میں یہاں بہت اچھا ماحول ہے یہاں پہ مندر مسجد سب ہے آپس میں آدمی مل کے رہتے ہیں نہیں وہ تو سٹی وغیرہ میں ملیں گے جیسے کہ پٹنہ ادھر ملیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں ندی ہے کھیتی باڑی ہے یہی سب ہوتے ہیں جو کوسی ندی بہتی ہے جوکہ ہمارے گاؤں کی بہت اچھی تعریف ہے سبھی لوگ کرتے ہیں کھیتی باڑی پہلے کے زمانے میں آدمی سب حل وغیرہ سے جوتتے تھے کھیت پر اب تو ٹریکٹر وغیرہ سے ہوتے ہیں ٹیکناروجی کا زمانہ ہو گیا ہے اب تو ہم لوگوں کو کھیت جانا بھی نہیں پڑتا ہے کیونکہ جن اون کو بھیج دیا جاتا ہے تو وہ سب کچھ کر اور اس کے علاوہ ہمارے گاؤں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں پہ جیسے پارک ہوا گاچھی وغیرہ ہوا آم کی وہاں پہ جا سکتے ہیں گھومنے کے لیے پارک ہے وہاں جا سکتے ہیں گھومنے کے لیے اور اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آنا چاہتی ہیں تو آ کر دیکھ سکتی ہیں گھوم سکتی ہیں پھر ٹھیک ہے ان شاء اللہ بات کیجیے گا السلام علیکم